हाँ मैं दस से दस लाख के बीच पाँच नम्बर्स बता सकता हूँ जैसे पचास पाँच सौ पाँच हजार पचास हजार पाँच लाख